जीवनमे तऽ बहुत घटना भऽ चुकल अछि जहाँ तक एगो यादगार घटना हम अहाँके साझा कऽ रहल छी बाइस जनवरीके अयोध्यामे श्रीरामजीके प्राण प्रतिष्ठा दऽ देल गेलनि ओहिके लेल पूरा देशमे हर्षोल्लास मनाएल गेलनि जगमगाएल गेलनि दीप दीपोत्सव मनाएल गेलनि प्रधानमन्त्री एगो सूर्योदय योजनाके सेहो केलखिन योजना आओर ओतऽ बहुत बहुत दूर दूरसँ आदमी सेहो दर्शन करैके लेल अभि अभिलाषा छलखिन इएह क्रममे हम अपना गामसँ हम अपना गामसँ हमर घर घनश्यामपुर भेल घनश्यामपुर दरभङ्गा जिला बिहारके एक जुलूस निकालल गेल जे राम भक्तिमय भक्तिके आधारपर रामजीके न्यायके आधारपर या रामजीके जे अपन जीवनशैली छलनि हुनकर आधारपरमे एगो यात्रा निकालल गेल जिनकर नाम राम शोभायात्रा सेहो देल गेलनि राम शोभायात्रा देल गेलनि दैके अपेक्षा ई देल गेलनि जे जुलूसमे हमेशा रामके गाना बजलनि डी जे डी जे छलै आओर बहुत आदमी केलखिन कि जे भगवा चोला पहिनके एम्हर ओम्हर घुमलखिन आओर बाइकसब चलेलखिन आओर जय श्रीरामके नारा लगबैत इएह क्रममे एगो घटना अजीब घटना भऽ गेल पता नहि ई राम नामसँ मुसलिम के कि एतेक एलर्जी छनि नहि छनि जेकि हमरा साथमे प्रशासनो छलथि जहन हम चारू तरफसँ घुमिकऽ एगो हमर गामके आसपासमे एगो बढेब गाम छै ओतऽ किछु घर मुसलिम घर छथिन जौँहि जुलूस ओतऽ पहुँचलनि तऽ ओ रोड़ा बरसाबऽ लगलखिन बुकनी फेकऽ लगलखिन मिरचाइके बुकनी फेकऽ लगलखिन एतेक से कोनो तरहसँ ओ परेशान करऽ लगलखिन जे ई जुलूस कोना डिस्टर्ब हैत साथ ही साथ हमरा साथ प्रशासन सेहो छलथि ओ ओहो ई घटनामे सङ्गलिप्त छलथि आओर हुनकर अथक प्रयाससँ ओतऽ कोनो हुड़दङ्ग नहि भेलै बट एगो याददाश्त भऽ गेलै जँ ई एहन ई घटना भेलै आओर एहन एहन बहुत सारा छोटपुट घटना जीवनकालमे होइत अछि एक आओर घटना अछि एक आओर घटना अछि जे आदमीके जीवनके झँझोरिकऽ राखि दै छै बहुत प्रकारके एहन घटना होइ छै जे आदमीके जीवनके झँझोरिकऽ राखि दै छै इएह क्रममे एगो घटना हमरा साथ भेल अइ जे हम जाइ छलहुँ केन्द्रीय विद्यालय हम अपन भैआरीके एडमिशन करबाबैके लेल ओहि साथमे कि भेल हम आओर हमर नानाजी सेहो अपना सङ्गमे छलथि हमर नानाजी बाइक चलबैत छलखिन जिनका हमसभ मोटरसाइकिल कहै छलिए ओहि समयमे हमर नानाजी राजदूतपर चढ़ै छलखिन हँ आओर राजदूत हुनकालेल सबसँ बढ़िआँ गाड़ी छलनि जहन हमसभ दरभङ्गाके दिल्ली मोड़सँ आगाँ निकललहुँ तऽ एकाएक हमरा साथ किछु घटना भऽ गेल एक ट्रकवला आबिकऽ हमरा ठोकि देलथि आओर हम तऽ ओहि समयमे अचेत भऽ गेलहुँ आओर रोडसँ बाहर जाकर गिर पड़लहुँ बट हमर नानाजी जे छलखिन हुनका ट्रक चढ़ा देलकनि ओ बुरी तरहसँ घायल भऽ गेलनि हुनका कोनो ने कोनो जरिआसँ हम हुनका उठाकऽ अनलहुँ थाना ई हॉस्पिटल आनलहुँ अस्पताल आनलहुँ अस्पताल आनलाके बाद फेर हुनका ओतऽसँ पटना रेफर केलकनि पटनामे जेना जेना तेना कऽ कऽ इलाज चललनि फेर ओ ओतऽसँ स्वस्थ भऽ कऽ लौटलखिन आओर कोनो घटनाके बारेमे हम बता रहल छी जीवनमे तऽ बहुत तरहके घटना होइ छै हम एक विद्यालयसँ सेहो जुड़ल छी ओहोमे बहुत प्रकारके गार्जिअन रहै छथिन हुनका साथ ई घटना भऽ जाइ छै ओ घटना भऽ जाइ छै ओ घटना भऽ जाइ छै तऽ यही इएहसब एगो घटनाके कहानी अछि